जैसे कि हमारी क्षेत्र के लोग फोन के बारे में सबसे ज़्यादा तो सेमसंग फोन अच्छा माना गया है और अच्छा पसद भी करते हैं उसका बैकअप बढ़िया है थोड़ा सा कॉस्ट्ली पड़ता है लेकिन उसका बैकअप बढ़िया है कैमरा बढ़िया है अगर हम उसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद बेचना भी चाहें तो उसका रिसेल वैल्यू भी बढ़िया है इसलिए फोन सेमसंग फोन अच्छा माना गया है उसका कैमरा का चाहे उसका बैटरी बैकअप या तो उसको यूज़ करते हैं तो घर में भी रखने से या अपने पास भी रखें तो अच्छा भी लगता है स्मार्ट फोन भी माना गया है आज के समय में तो बहुत सारी कम्पनियाँ आ गई है अपने पास जैसे बिबो ओप्पो अपने पास जिओ भी है नोकिया है और बहुत सारी कम्पनियाँ है जो कि हम यूज़ करते हैं लेकिन हमारा फोन तो मान लीजिए बिबो का फोन यूज़ करते हैं बिबो का फोन भी अच्छा है

बिबो का फोन इसलिए अच्छा लगता है कि थोड़ा सा वो हैंग नहीं करता और बैटरी बैकअप भी अच्छा है थोड़ा सा कॉस्ट्ली भी कम पड़ता है सबसे बड़ी चीज है बिबो का और सेमसंग का तुलना करें तो कॉस्ट्ली भी कम पड़ता है बिबो अगर उसी फोन को सेमसंग का खरीदने जाएं तो तीस हजार का फोन खरीदेंगे बिबो आपका बाईस चौबीस में हो जाता है इसलिए हम बिबो के फोन ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं कि कम रेट में कम पैसे में हमारा बिबो फोन तैयार हो जाएगा और